हमरा मिथिलाञ्चलमे बहुत पर्व एहन छै जे बहुत महत्वपूर्ण छै जेनामे छठि छै आओर भरदुतिआ छै काली पूजा छै आओर दीपावली छै एनामे हमसब बहुत पर्व मनबै छी छठि हमरासबके अथी मिथिलान्तह मिथिलाञ्चलमे बहुत अच्छासँ मनाएल जाइ छै छठि पाबनि पानीमे खड़ा होइ छथिन जे हमरासबके ओतऽ हाथ उठबै छथिन ओहिमे बहुत प्रकारके फल फूल पकवान बनाएल जाइ छै आओर पानीमे खड़ा भऽ कऽ सूर्य भगवानके अर्घ देल जाइ छै दीपावली हमरासबके बहुत अच्छासँ मनाएल जाइ छै दीआ लाइट मोमबत्ती ईसब सबचीज हमरासबके लगाएल जाइ छै घरके सजाएल जाइ छै अच्छा तरीकासँ आओर हमसब लक्ष्मी आओर गणेशजीके पूजा करै छिए अच्छा तरीकासँ आओर एहिके बाद हमसब काली पूजा होइ छै हमरासबके मिथिलाञ्चलमे काली पूजामे बहुत भव्य पण्डाल बनाएल जाइ छै आओर काली पूजामे बहुत मेला लगै छै मतलब जेनामे होटल खुलै छै ओहिमे हमसब जाकऽ खाइ छिए आओर भगवानके काली मइआके पूजा करै छिए आओर दीपा आओर भाइदूज मनबै छिए हमरासबके लिए महत्वपूर्ण अछि सब भाइ बहिनके लेल महत्वपूर्ण छै जे भाइ भाइदूज रक्षाबन्धन भाइदूज हमसब बहुत दिनसँ इन्तजार करै छी मिथिलाञ्चलके लोकसब जे अच्छा तरीकासँ मनबै छिए भाइदूजमे जहाँ भी हमरसबके भाइ रहै छथिन भाइदूजके दिन अबै छथिन आओर हमरासबसँ भरदुतिआ मनबै छथिन ओहिके बाद भरदुतिआके बाद हमसब रक्षाबन्धन भी मनबै छिए रक्षाबन्धनमे भी भाइ बहिनके ही पर्व होइ छै आओर रक्षाबन्धनमे भी हमर भाइसब जहाँ रहै छथिन ओतऽसँ अबै छथिन हमरासबसँ राखी बन्हबै छथिन मिठाइ खाइ छथिन फेर रहै छथिन फेर घुमै फिरै छथिन फेर ओहिके बाद जाइ छथिन फेर हमसब दुर्गापूजा भी मनबै छिए हमरासबके मिथिलाञ्चलमे दुर्गापूजा दुर्गाजीके मन्दिर बहुत भव्य छथि दुर्गामे मन्दिरमे हमसब बहुत अच्छा तरीकासँ दुर्गापूजा मनबै छिए माँ दुर्गाके हमसब बहुत अच्छासँ पूजा करै छिए हुनका चुनरी चढ़बै छिए पू फल फूल चढ़बै छिए हमसब जतेक दिन दुर्गापूजा होइ छै ओतेक दिन हमसब बहुत खुश रहै छिए किएकि दुर्गापूजा हमरासबके पासमे ही होइ छै दुर्गापूजा हमरासबके बहुत अच्छा लगैत अछि दुर्गापूजामे बहुत चीज एहन भी होइ छै जे मोनके भा जाइ छै जेनाकि जँ दुर्गा दुर्गा माँ दुर्गा जब विसर्जन होइ छै हुनकर तब देखबै अहाँसब गौर करैत हेबै कि मिथिलाञ्चलमे भी दुर्गा मइआ रोअल अबै छथिन जेना हुनका आँखिसँ आँसू गिरऽ लगै छै हमरोसबके आँखिसँ आँसू गिरऽ लगैए किएकि कि माँ दुर्गाके देखिकऽ बहुत एहन लोक छथिन जे भव्य हो जाइ छथिन भव्य दुर्गाजीके देखिकऽ हुनका आँखिमे आँसू भऽ आबि जाइ छै ओ देखिकऽ मिथिलाञ्चलके लोकसब भी हुनकर आँखिमे आँसू आबि जाइ छै आओर लोक आँखिमे आँसू आबि जाइ छै हमसब भी ओ बहुत अच्छा तरीकासँ दुर्गापूजा मनबै छी दुर्गापूजा एहन पर्व बहुत अच्छा अइ मिथिलाञ्चलमे बहुत लोक दुर्गा माँ दुर्गाके बहुत अच्छा तरीकासँ मनबै छथिन आओर एहन भी पर्व अइ जेनाकि अहाँके बताउ तऽ होली अइ होली भी एहन बहुत बड़ा पर्व अइ जे हमसब मनबै छी एक दोसरासँ जेना भाइचारासब जे छथिन भाइ भाइमे होली खेलै छथिन भाइ भाभीमे होली खेलै छथिन हम भाइसब खेलै छिए होली खेलै छिए भाइ साथे भी होली भाइ साथे भइआ होली खेलै छथिन हमसब होली खेलै छी ओहिमे भी पकवान बहुत तरीकाके बनैत अछि आओर हमसब रङ्ग खेललाके बाद ओहिके बाद फेर हमरासबके ओतऽ जतेक बड़का आदमी छथि ओहि हुनका पाएरपर रङ्ग अबीर डालिकऽ प्रणाम भी करै छिए हुनकर आशीर्वाद लै छिए हमसब आओर हम बहिन बहिनमे भी होली खेलै छिए बहुत माँ साथे होली खेलै छिए बहुत जतेक घरमे आदमी रहै छथिन हुनको साथे होली खेलै छिए आओर पप्पाके पाएरपर रङ्ग अबीर डालिकऽ हुनका परनाम करै छिए हुनकासँ आशीर्वाद लै छिए हमरासबके लेल ई बहुत महत्वपूर्ण होली अछि आओर आओर एहन बहुत पर्व अइ जेनामे अहाँके कहू तऽ चौरचन पाबनि अछि ओहो चौरचन पाबनि बहुत अच्छा तरीकासँ हमसब बनबै छी ओहिमे भी बहुत अच्छा तरीकासँ फल फूल लेल जाइ छै हुनका धोअल जाइ छै पकवान बनाएल जाइ छै पकवान बनेलाके बाद फेर अँगनाके ठाँउ कएल जाइ छै ओहिमे पिठार लऽ कऽ फूल बनबै छिए ओहिमे जतेक चीज बनै छै चन्द्रमा बनै छथिन हुनका बनेलाके बाद ओहिमे सिन्दूरसँ ठोप करै छिए एहिपर पकवानसब धएल जाइ छै जे पकवानसब बनल रहै छै हुनका चङ्गेरामे सजा हुनका धएल जाइ छै ओ धएलाके बाद अगरबत्ती दीआ आओर ओहिठाम ओहिठाम ओहि पाबनिमे खीर बनै छै पूड़ी बनै छै जेनामे खजरी बनै छै ठकुआ बनै छै आओर दही पौराइ छै खजरी बनै छै पिड़िकिआ बनै छै बहुत एहन चीज छै फल फूल अबै छै सेब अबै छै सन्तरा अबै छै अनार अहाँके जे सुविधा अछि ओ डालि सकै छिए अहाँसब अहाँसबके डाललाके बाद ओसब डाललाके बाद जे फल फूल डालि दै छै ओहिके बाद पूजा होइ छै ओहिमेसँ आशीर्वाद स्वरूप एक फल लऽ कऽ सूर्य भगवानके हमसब देखै छिए सूर्य भगवानके परनाम कऽ कऽ ओहिके परनाम केलाके बाद ही ओहिके परनाम केलाके बाद ही हमसब ओ फल फूल खाइ छिए हमरासबके जे ई बहुत महत्वपूर्ण पाबनि अछि